ہلو ہاں سر ہاں گیس ایجنسی سے بول رہے ہیں ہاں آپ کا ہوا آٹھ بجے کا پہنچانے کا تھا ارے صاحب ارے برسات کا موسم بچے وغیرہ پڑھنے لکھنے کے لیے کھا پی کر کے جاتے ہیں تو آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے تک جلدی پہنچا دیجیے ڈسٹرپ ہو جائے گا نا دو تین بجے تک یہ تو لمبا ہو گیا ارے صاحب کل کا بک کیا ہوا ہے کل کا بک کیا ہوا ہے آپ کو تو ٹیم سے پہنچانا نا ہے

کیسے ہوگا سب بارش کا موسم ہے اور دقت زیادہ ہی ہے سلنڈر کی اس لے کر کے آپ سے انورودھ ہے کہ جلد سے جلد پہنچا دیجیے تو بہتر رہے گا کیوںکہ اس اس موسم میں لکڑی اور چولہے کا لکڑی سے پکانے کا بہت دشواری ہوتی ہے اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑا کشٹ اٹھا کر کے گیارہ